میرے خیال میں ملک میں اسپتالوں اور طبی خدمات میں کچھ بہتری آئی ہے مگر ابھی بھی بہت سی مشکلات ہیں کچھ جگہوں پر علاج سستا ہے اور بہتر ہوا ہے خاص طور پر سرکاری اسپتالوں میں لیکن نجی اسپتالوں میں ابھی بھی مہنگے ہیں کووڈ کے دوران میرا تجربہ ملا جلا رہا کچھ اسپتالوں میں سہولیات تھیں لیکن کہیں پر شدید کمی دیکھی گئی خاص طور پر آکسیجن اور بیڈس کی میرے علاقے میں اگر بنیادی صحت مراکز میں عملہ دوائیں اور جدید مشینیں فراہم کی جائیں تو بہتری آ سکتی ہے دیہی علاقوں میں ایمبولینس اور فوری طبی امداد کا نظام بھی بہتر ہونا چاہیے